मधेपुरा जाइ लऽ छै तकर की ब्यवस्था छै

हूँ मधेपुरा जाइके लिए ब्यवस्था की छै

इहाँ से केतना किलोमीटर पड़ैत छै

ओकर भाड़ा कतेक पड़ैत छै तब अकेला जेबै तऽ भड़े ने जेबै भाड़े कऽ ने जेबै सए सए रुपआ लागै छै उहाँ पर रहै कऽ ब्यवस्था

तऽ ओकर की छै

हूँ खाना आर कोन होटलमे अच्छा मिलैत छै तऽ सादा खाना कोनमे मिलैत छै ठीक माँस मछली कोनमे मिलैत छै हूँ कोन कोन होटलमे मिलैत छै अच्छा राज होटलमे तऽ राजा राज होटलमे बैष्णव छै कि बैष्णव छै मछली माँस बला

हूँ ओ बसस्टैण्डसँ केतना दूरी हटि कऽ छै दू किलोमीटर छै आओर रहै बला जे छै आवासीय कहाँ पर पड़ैत छै पुरि गेलै

तब बोलक